अ आं जी आं जी कुन्न साहब बोल्ला दे भला पछानेआं नेईं ते करी देगे थाह्नूं ते सनाओ तुस ते इत्थें पंदरां सौ लै दे आं ते चलो करी लैगे चौदां सौ करी लैगे तुस अस खरे आं कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं चंगी गल्ल कीती तुसें आं कोई ना करी लैगे ठेका ते अँऊ आई जाह्गा थुआढ़े आई जाओ